मुंहिंजी टिकट जेकी एकटीह तारीख़ जी आहे मुंबई लखनऊ खां मुंबई जी उहो मूंखे केंसिल कराइणी आहे मुंहिंजो प्रोग्राम हाणे हिकु हफ़्ते पोइ जो थी वियो आहे त अगरि मां अॼु केंसिल करायां त हुन में मूंखे छा प्रोसिस आहे ऐं कंहिं मूंखे घणा पैसा वापसि मिलंदा मां पंहिंजो पीएनआर नम्बर यूज़र आईडी पासवर्ड इहे इस्तेमालु क करे केंसिल कराए थी सघां हिन जी जानकारी मूंखे ॾियो